हमरा मिथिलामे तऽ सबसँ बढ़िआँ कहावत छै जे नाँच नहि आबऽ तऽ आँगन टेढ़ यानि आबैए किछु नहि आ ढ़ाढ़स बड्ड भारी एकसँ एक तरहकेँ गप मानि लिअऽ कहब आ मौका लगत तऽ किछु नहि एहन तरहकेँ सेहो बहुत लोक अछि इलाकामे मिलै छै आ ओकरासँ सावधान रहऽ पड़ै छै